यौ कमलेश झा आइ रातिमे बिट्टूसभ आबयवला यए तऽ सोचैत छी जे किछु रेस्टुरेन्टेसँ खाना ताना मँगायल जाय या ओहिठाम खायल जाय तऽ कोन रेस्टुरेन्ट बढ़िआँ यए ओकरा बारेमे किछु बताउ हमरा तऽ हम तऽ खाइत नहि छी रेस्टुरेन्टसभमे तऽ ई दू चारिटाके नामसभ बतेलक रहए किओ तऽ ओहिमे जे छै निकेतनवलाके सुनैत छी बढ़िआँ छै ओकर तऽ की कयल जाय ओहिठामसँ ऑर्डर मङ्गायल जाय बताउ या ठीकसँ आर कहू आर कोनो दोसर छै तऽ ओहीठामसँ मङ्गायल जायत हँ आ सङ्ग सङ्ग आनैओ अहींँकेँ पड़त आ स्वाद वगैरहमे कोनो फर्क आयत तऽ ओकरो नीक बेजाय अहीँकेँ सुनय पड़त ईसभ चीज ध्यानमे राखैत ओकर बाद बताउ किआक तऽ हम तऽ जायब नहि आनय पड़त अहीँकेँ हँ अहाँ छी ओहिठाम सहरसामे तऽ आब उचित नहि तऽ अवधेश झासँ पुछि लियौ जे ओ की कहैत छै हुनका तऽ बेसी रहैत छनि एहिसभ चीजकेँ अनुभव छनि किआ तऽ ओ बेसी बाहरे खाइत छथि